میری پسندیدہ صنفوں میں ایک صنف شاعری ہے اور شاعری ایسی چیز ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی صرف کر سکتا ہوں پوری زندگی گزار سکتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری ایک ایسا فن ہے کہ اپنے ما فی الضمیر کو اور اپنے حالات کو شاعری میں شاعر جو پیش کرتا ہے اور پورے کے پورے کسی بھی واقعے کو کسی مکمل تاریخ کو ایک شعر کے اندر پیدا کر دینا یہ بڑا کمال ہوتا ہے ابھی میں نے سحر صاحب کے انتخاب سعد کا مطالعہ کیا اور اس میں بہت سے اشعار نظر سے گزرے ایک شعر مجھے بہت پسند آیا ہر یہ زندگی بھی قبر کی کرتی ہے آرزو یہ زندگی بھی قبر کی کرتی ہے آرزو ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹی جواں نہ ہو تو یہی کمال ہے شاعری کا اسی وجہ سے شاعری مجھے پسند ہے اور اس کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں خود بھی الحمد للہ شاعر ہوں خود بھی شاعری کرتا ہوں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں اور اسی توسط سے اردو زبان کو فروغ دیتا ہوں